असां सिंधियुनि में त्योहारनि जी ॾाढी महत्व आहे जीअं गोगड़ा सतहियूं ऐं इहे जन्माष्टमी सतहनि ते बि मिठी मानियूं ऐं इहे अखड़ी टिकिड़ियूं ठाहिबियूं आहिनि मिठी मानियूं तरबियूं आहिनि खोराकूं संबोसा दही वडा घणेई मालपुड़ा ठाहींदा आहिनि सिंधियुनि में उन खां पोइ टीजड़ी ईंदी आहे टीजड़ीअ में विर्तु रखी महिंदियूं ॿहंदियूं हणी ऐं कीअं पूॼाऊं कंदियूं आहिनि सुहाॻणियूं ऐं इहो जन्माष्टमी ते त ज जन्माष्टमीअ जो प्रोग्राम कृष्ण जो जनमु ॾींहुं राखी अचे त राखी ॿधिजे भाउरनि खे ॾाढियूं खीर पूरियूं माल ठाहे घुमनि फिरनि ॿार बच्चा नवां कपिड़ा पाए मौज कनि राखीअ जे त्योहार ते इहे राखी त्योहार खां पोइ अचे इहे झूलेलाल जो अप्रेल में झूलेलाल जो चेटीचंड ते ॾाढी छड़ियूं लॻनि मेला जिते किथे लॻा पिया हूंदा आहिनि ऐं परसाद विरिहाइनि ऐं इहो सुखो ठाहिनि झांकियूं सजनि ॾाढी झूलेलाल इन चेटीचंड ते बहिराणा सजनि मौज लॻी पई हूंदी आहे वरी इहो टेऊंराम जी वर्सी अचे उन ते ॾाढी मौज नच टिप सिंधियाणे में मायूं हेॾां होॾां वञण में सॼो ॾींहुं इएं ई निकिरियो वञे उन खां पोइ इहो शिव जी पूॼा शिवरात्री अचे तिरमूरीअ जो त्योहारु अचे होली अचे होलीअ ॾींहुं नच टिप उन खां पोइ रंगु रोग हणनि ॾियारी अचे ॾियारीअ ते फटाका ॾीआ ॿरनि इहे दशहरो अचे माता जा नवरात्रा अचनि ऐं दशहरो जो बडे में इहे गरबा अचनि गरबनि में डांस थियनि सजी धजी सभु ड्रेसूं मारवाड़ियूं पाए ऐं बढ़िया नच टिप थींदी आहे नवरात्रनि में ॾाढी मौज लॻी पई हूंदी आहे ॾह ॾींहनि ताईं दशहरो बि ॾाढी सुठी तरह मल्हाईंदा आहिनि रावण जेके फटाका वटाका ॿारे साड़ींदा आहिनि